ایک ہفتہ قبل میں ایک الیکٹرانک دکان سے ہیڈ فونس خریدی تھی خریدے ہوئے ہیڈ فونس سے کافی مایوسی ہوئی میری ابتدائی امیدوں کے باوجود ان ہیڈ فونس میں مجھے کئی واضح مسائل کی وجہ سے غیر مطمئن اور مایوس کیا ہے جس نے ان کے استعمال اور مجموعی معیار کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے ارے بھائی کئے مسئلے ہیں ان ہیڈ فونس کی آواز کا معیار بہت خراب ہے آڈیو میں وضاحت گہرائی اور توازن کا فقدان جس کے نتیجے میں سننے کا ایک گڑبڑ تجربہ ہوتا ہے یہاں تک کہ کم والیوم میں بھی آواز بگڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اس میں وہ فراوانی نہیں ہے جس کی مجھے ہیڈ فونس کی مہذب جوڑے سے توقع ہے یہ خاص طور پر کسی ایسے شخص کے لیے مایوس کن ہے جو اعلیٰ معیار کے آڈیو کی قدر کرتا ہے کسٹمر سپورٹ کا تجربہ بھی مایوس کن رہا جب میں نے اپنے خدشات کو دور کرنے کے لیے کمپنی کی کسٹمر سروس سے رابطہ کیا تو جواب سست اور غیر مددگار تھا کسی پروڈکٹ میں سرمایہ کاری کرنا اور پھر جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کمزور سپورٹ حاصل کرنا مایوس کن ہے کل ملا کر خریدی ہوئی ہیڈ فونس سے میرا تجربہ متعدد پیمانے پر مایوس کن رہا ناقص صوتی معیار غیر آرام دہ ڈیزائن پائیداری کی کمی ناقابل بھروسہ بیٹری لائف میں اپنے حلقہ میں ان ہیڈ فونس کو خریدنے کے خلاف سختی سے مشورہ دیتا ہوں کیونکہ یقینی طور پر مارکیٹ میں بہتر آپشنس دستیاب ہیں